जि'यां साढ़े इत्थै अस्पताल नेईं होने दे कारण जेह्ड़े एह् नमीं नमीं ऐक्स रे मशीनां आई जान फिरी एह् एह् टेस्ट करने आह्लियां मशीनां न ओह् इत्थै नेईं पुज्जी पांदियां न ते जित्थै एह् साढ़े सड़क बी इ'यां खराब गै ऐ ते ओह्दे कारण इत्थै कोई अस्पताल नेईं ऐ जि'यां कि इत्थै साढ़े इत्थै अस्पताल दूर ऐ दूर जाना पौंदा असेंगी चैकअप कराने गी जां फ्ही टेस्ट बगैरा कराने आस्तै जि'यां कोई लोक बम जि'यां कि कोई बिमार होई गेआ तां उसी अस्पताल इत्थै को अपने इसलै ग्रांऽ बिच्च इ'यां एरिये बिच कोई अस्पताल नेईं होने दे कारण इस्सी अपने दूर ग्रांऽ बि दूर ग्रांऽ जां दुऐ शैह्र च लेइयै जाना पौंदा प ते ओह्दे टेस्ट बगैरा उत्थै कराने पौंदे न अगर इत्थै अगर इत्थै एह् सारा किश होऐ तां एह् लोक सारा किश कराई सकदे न जि'यां कि ऐक्स रे कराई सकदे सिटी स्कैन कराई सकदे एम आर आई स्कैन कराई सकदे अस्पताल जाइयै पर इत्थै अस्पताल नेईं होने दे कारण एह् जेह्ड़ियां अडवांस जेह्ड़ियां अडवांस जेह्ड़ियां एह् मशीनां न एह् इत्थै नेईं पुज्जी पांदियां ते ओह्दे कारण गै एह् सब टेस्ट कराने आस्तै दूर दूर दूर दू दरार दे लाकै बिच जाना पौंदा ऐ